पता मैंने ना एक ऑडर किया था हाँ मैंने इस्कर्ट अरे वही हाँ इस्कर्ट मंगवाया था एक तो बहुत लेट वो आया जैसे तैसे तो वो आया ठीक और ऊपर से साइज़ भी ठीक नहीं था और मैंने जो कलर मंगाया था उससे कुछ अलग ही कलर आया था हाँ बहुत हाँ हाँ बहुत अलग ही कलर आया था साइज़ भी ठीक नहीं था मैंने थोड़ा लंबा मंगवाया था वो बहुत छोटा आया हुआ है हाँ ऊपर से मैंने उसको वापस करने के लिए भी बोला वापस करने के लिए मैंने एक्सचेंज का डाला लेकिन अभी तक कोई लेने भी नहीं आया मेरे पैसे भी अटके हुए हैं पैसे भी मैंने डाला था क्योंकि मे को उसको कैंसिल करना था पैसे भी अभी तक मुझे वापस नहीं मिले हैं हाँ कोई आया भी नहीं अभी तक